हम कीनय जाइत छियै कहीँ मेला ठेलामे तऽ अपना सासुके साथ गेलहुँ दियादनीके साथ गेलहुँ आओर दियरके साथे गेलहुँ धियापुताके साथे गेलहुँ आओर अपना हस्बेंडोके साथे गेलहुँ घुमि फिरि कऽ हमसभ मेला ठेलासँ अपन घर चलि अयलहुँ कहीँ तीर्थ गेलहुँ तऽ अपन हम हस्बेंडके साथे गेलहुँ सासुओके लऽ कऽ चलि गेलहुँ फेर तीर्थ यात्रासँ हम घर जायब आ घूमब तकरा बादे आदमियोके साथे चलि जाइ छी दियरके साथे जाइत छी अपना माओ बापके साथे गेलहुँ सभके साथे जाए कऽ तीर्थ यात्रा कऽ कऽ चलि अयलहुँ